कौन सा चाहिए टमाटर का भाव देखिए अभी तो था एक सौ बीस रुपये किलो लेकिन अभी घटते घटते पहले एक सौ दस हुआ था फिर इसके बाद अस्सी और अभी सत्तर रुपये है ये चालीस रुपये किलो धनिया धनिया पचास रुपये किलो फूल गोभी सत्तर रुपये एक सत्तर देखिए दो वरैटी रखे हैं एक सत्तर रुपये किलो है और एक सौ रुपये किलो है एक जो सफ़ेद वाला एक रहता है पत फूल गोभी वो है और एक जो ब्रॉक्ली रहता है हरा वाला फूल गोभी वो है ठीक है नेनुआ एक के जी कर देते हैं और बताइए अरे वो सब लोगों ने यही शिकायत किया था पर उस समय बरसात का मौसम था तो वो थोड़ा ख़राब हो गया था इस बार नहीं होगा हम आपको गैरेंटी दे रहे हैं इस बार आप ले कर जाइए इस बार का ठीक है ठीक ठीक ठीक बहन जी नहीं आइएगा इस बार ले कर जाइए अगर ख़राब निकला तो फिर आप वापस भी कर दीजिएगा सब्ज़ी दुबारा ले कर भी मत जाइएगा और बाक़ी ये साठ रुपये किलो है आज कल महंगा हो गया है आलू तो अस्सी रुपये किलो ठीक है आधा के जी कर दे रहे हैं और बोलिए

प्याज़ का रुपये पचास किलो है देखिए छोटे वाले प्याज़ हैं वो पचास रुपये और जो बड़े वाले हैं उसके अस्सी रुपये हैं कौन सा छोटा वाला कि बड़ा वाला कर दें अच्छा ठीक कर दें रहे हैं और बताइए और बाक़ी देखिए अब है कि इस बार बरसात का बहुत वो हुआ है प्रॉब्लम हुआ है उसके वजह से कोई मकई अच्छा हो रहा है कोई बेकार हो जा रहा है तो वो उस हिसाब से उसका रेट बढ़ घट रहा है और अगर कम वो आ रहा है तो उसका दाम तो बढ़ेगा ही बहन जी क्योंकि मतलब वो कम निकल रहा है तो उसके दाम तो बढ़ाए बढ़ाने ही पड़ेंगे बरबट्टी साठ रुपये किलो है ठीक है और मकई मकई बताएं एक का एक का रेट देख लीजिए दो तरीक़े की है एक का रेट साठ रुपये है और एक का रेट चालीस रुपये है देख लीजिए अरे पिछले संडे तो इस बार भाव बढ़ा है इस बार बढ़ा है क्योंकि मतलब उस तरीक़े से बारिश को देखते हुए और उस तरीक़े से घटाव घटाव को देखते हुए अब जैसा निकल रहा है खेत से वैसा हम लोग बेच रहे हैं अब हम लोगों को भी तो उससे ही करना है ना जो भी है नहीं तो आप छाँट छाँट कर ले लीजिए देख लीजिए कुछ अच्छा है कुछ बुरा है तो अच्छा अब बुरे वाले आप मत लीजिए अच्छे वाले ले लीजिए अब जो है सो अभी यही निकल रहा है तो क्या कर सकते हैं इस में नहीं कर लीजिए आपके लिए थोड़ा कम और कम बेशी कर देंगे देख लीजिए ले लीजिए अच्छा चलिए तीस मत करिए पैंतीस कर लीजिए ठीक है अच्छा ले लीजिए ठीक है कर देते हैं दो के जी इसको और बताइए क्या लेना है मिर्ची देख लीजिए मिर्ची दो तरीक़े की मिर्ची है एक ज़्यादा तीखी है एक कम तीखी है मिर्ची किलो जो ज़्यादा तीखी वाली है वो चालीस रुपये पाव है और जो कम तीखी वाली है वो तीस रुपये पाव है हाँ ठीक है कर दे रहे हैं और बता दीजिए बहन जी और क्या क्या चाहिए और बताइए क्या क्या चाहिए ठीक है देख लीजिए और क्या क्या था आपका एक के जी आलू कर दे रहे हैं ननुआ कर दे रहे हैं और गोभी कर दें मकई कर दें मिर्ची कर दें धनिया पत्ती कर दें यही सब है ना सब फ्रेस है सब फ्रेस है और सब अभी ज़्यादा दिन नहीं आज ही सारा निकल के आज ही आया है आज ही बिक जाएगा सारा कुछ बेकार नहीं है सब फ्रेस है पिछली बार के तरह कुछ बेकार नहीं आएगा पिछले बार बारिश की वजह से ऐसा हो गया था ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक मैम ठीक है कर दें रहे हैं आपका